हलो जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल अच्छा त खाइण पीअण में कुझु तब्दीली थी अच्छा ऐं शुगर कीअं आहे अच्छा योगा वग़ैरह कुझु कंदा आहियो इएं त हिकु कमु कर न लीमो तए ते रखी करे हुनमें कारो मिर्चु विझी करे हूअ सेकियो उहो खाओ गरम पाणी जी बाफ़ वठो गोरी डोलो सिक्स फिफ्टी हिकु हिकु गोरी रोटी खाइण खां पोइ अगरि जे ॾिसो तव्हां खे ॾाढी तकलीफ़ आहे त तव्हां हिकु साम्हूं पासे वारे डॉक्टर खां बी पी चेक करायो अच्छा त पोइ डोलो सिक्स फिफ्टी ॾिठी अथव पैरासिटामल या अच्छा गोॾनि जे सूर जे लाइ त तव्हां तए ते कपिड़ो रखी करे हूअ सेक करियो हुनसां सेक कयो या पाणीअ जी थैली हूंदी आहे न उहा ऐरिडीं जो तेल हूंदो आहे उहो लॻाए करे सेक कयो अस्थमा जे लाइ त तव्हां बाफ़ वठंदव त हुनसां उहो थी वेंदव तव्हां इनहेलर घणा दफ़ा वर्तो अथव अच्छा हीअं हा त ठीकु आहे न पैरासिटामल वठो या त वरी पोइ डोलो तव्हांखे घर में कहिड़ी गोरियूं पई अथव हिनमहिल जेका अवेलेबल हुजेव खांसी बि जाम अच्छा खांसी जे लाइ त इहा कोल्ड ड्रिंक जेका हूंदी आहे कोलोड्राइल दवा उहा ॿ चमिचा पाणी में विझी करे पीओ उनखां पोइ वरी रोटी खाई करे डोलो सिक्स फिफ्टी पर थी सघेव त रोटी न खाई करे दाल ब्रैड खाओ दाल फ्रा इहे खाओ माखिनी दाल फुल्को न खाओ हा हा हिकदमि मस्त फ़र्क़ु पइजी वेंदव मिठी शइ चांवर न खाओ घर में ई जेतिरो थियेव थोरो योगा कयो पंधु कयो घर में ई चारि क़दम मतिलबु वीह क़दम तव्हांजा हलणु ज़रूरी आहिनि हुनसां फ़र्क़ु पवंदव हा त बाफ़ वठो न विक्स विझी करे बाफ़ वठो या उहो जाण ईंदी आहे गरम पाणीअ में जाण ट्र्कायो ट्र्काए करे हुनजी बाफ़ वठो बाफ़ वठी करे सुम्ही पओ कंबल पाए करे बिना पंखे जे पंद्रहं वीह मिंटे में तव्हां खे फ़र्क़ु पइजी वेंदव जय झूलेलाल